बिदिनो न'खराव नांलाय खमलाया जायो माबा मावनाय दांनायनि बायदिसिनानि हिन्जावजों हिन्जावबाबो बिजावजालि सानैजों थेला नारलायो खामानि दामानिनि बेफोरनिबो नांलाय खमलाय जायो सै नों बांसिन आं बांसिन मावलायनाय जायो ओमफ्राय बेफ्रावनो रागा जोंलायो सोरबा बांसिन मावबाय सोरबा खमसिन मावबाय आरो बिदिनो बिदा फंबायबाबो न'खराव बिदा सोरबा बांसिन मावहैयो सोरबा खमसिन मावो होननानै बिदा फंबायबाबो बिदिनो मेगन सालायनानै आंहा बांसिन मावनांगौ नामा होननानै रागा जोंनानै नांलायसै बुलायसै बिदा फंबाय बिदिनो माथो खालामनो सासे नङा सासे आरो सोरबा न' खाथिनि मानसिफ्रा बोखाफैसै बुलायनाय नुयोब्ला आरो दसेनो बिदिनो मोजांबो जानांगौ जायो नांलायनानै सबसमाइ थाबायथानो हाया बयनिबो न'खनाव बेफोरबादि जायो जोंनि न'खरावल' जाया दुनियानि माबाफ्रानो न'खरावनो जाजोबो बेफोरबादि बुलाय सोलाय नांलाय खमलाया माथो खालामनो मावनांगौ दांनांगौ ओंखायनो बयजोंबो मिलायनांगौ मिलायनानै थानांगौ गामिनि मानसिफोरजोंबो न'खरनि मानसि बिदा फंबाय अनलायनांगौ मिलायनानै थालांजोबनांगौ जेब्लाबो मिलायनानै थानांगौ गथ' ग'थायब्लाबो बुजायनांगौ उन्दै उनलाखौबो फिसा फिसौखौबो बुजायनानै दोननांगौ रागा रागि जानो नाङा मोजाङै अनलायनानै जानांगौ न'खराव मिलायनानै थानांगौ बयबो बिमा फिसा बा बिदा फंबाय बा बिजावजालि ज'यैनो न'खराव मिलायजोबना नै थानांगौ जायो आरो बेबायदि बुलाय सोलायबा मानसिफ्रा बयबो गाज्रि होनो गाज्रि सानो न'खराव मोजाङै मिलायनानै थायोबासो मोजां जायो बयनिबो न'खराव शान्ति मोनो आरो गावबागावबो शान्ति मोनो नांलाय खमलाय जायोब्ला शान्ति मोना जानाय लोंनाय शान्ति गैयै जालाङो बेनो मोजाङै मोजां जेब्लाबो जालांनांगौ मिलायनांगौ बयजोंबो गामि गामियावबो मिलायनानै थानांगौ बयबो बिदा फंबायबाबो मिलायनानै थालांनांगौ आरो गथ' गथायबाबो मोजाङै बुजायनांगौ उन्दैफोरखौ उन्दैनिफ्रायनो मोजाङै बुजायबासो मोजां जालाङो उन्दैफ्राबो गाज्रि गोसोनि खोथाफोरखौ सोनो नाङा उन्दै बैसोआव मोजाङै मोजां अनलायनानै मिलायनानै थानांगौ अननानै माबानांगौ जाहोनांगौ लोंहोनांगौ मोजाङै बुरखायनानै गथ' गथाय बुलायबाबो अनलायफिननांगौ बुरखाय इरि खालामनानै जाहोनांगौ लोंहोनांगौ ओंखाम ओंख्रिफोरखौ स्कुल फ्राव मोजाङै दोनलांनांगौ बिदिनो रागा रागि खालामोबा गथ'वाबो बेबादि सोलोंलाङो आरो मिथियो बिमानि रागा जोंनाय बिफानि रोगा जोंनाय बुलायनाय इरिनायखौ नुयोब्ला गथ'फ्रा सोलोङो ओंखायनो गथ'फोरखौ उन्दैनिफ्रायनो मोजां गियानखौ सोनांगौ मोजां गियान होनांगौ मोजाङै जानाय लोंनाय जाहोनांगौ आरो स्कुल फ्राव मोजाङै मोजां दोनलांनांगौ